हां हमारे करौली क्षेत्र में जो स्थानीय परोपकारी और जो सामुदायिक संगठन है वो काफ़ी है जो एक है अलग ही अंतर लाते हैं जो परोपकारी काम हैं जो हमारे गांव में जो स्थानीय हमारे जो क्षेत्र हैं करौली क्षेत्र में वो कोई यहाँ पे क्या है सभी लोग एक दूसरे से हिल मिल के अच्छे तरीके से रहते हैं और जो हैं इनके कई कारण हैं वो समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं अच्छा प्रभाव डालते हैं सभी बच्चों की वो अच्छे से देखभाल करते हैं कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उसको रोकते हैं टोकते हैं फिर उसको समझते हैं जिससे कि वो है अच्छा काम कर सके कोई भी उस पे बुरा प्रभाव नहीं पड़े और जो हमारे यहां के आस पास के आस पास में कई जो आस पास में कई जो वृद्ध आश्रम बने हुए हैं बच्चों की देखभाल के लिए जो स्थानीय समुदाय की जो धर्मशालाएं बनी हुई हैं पालन पोषण के लिए जो गृह बने हुए हैं पालन पोषण गृह बोलते हैं उनको वो है तो इस प्रकार से कई हैं उनमें जाके भी काफ़ी सहयोग करते हैं हमारे क्षेत्र के लोग हैं जाके वां वहाँ पे जाके एक तरह से एक इकठ्ठा करके कुछ पैसे की भी आर्थिक स्थिति की भी मदद करते हैं जो साम जो भी सांस्कृतिक प्रकृति है उसकी भी देखभाल करते हैं अच्छे से साफ़ सफ़ाई का भी ध्यान रखते हैं और जो वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का बाहरी व्यक्ति आके किसी भी तरह का नुकसान नहीं करे कोई भी हानि नहीं पहुंचाएं इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है और जो आज के समय में जो बेघर परिवार हैं उनकी भी संख्याएं काफ़ी बढ़ रही है जिससे जिससे काफ़ी बुरे हालत हो रहे हैं इस वजह से हम इसके लिए भी हमारे जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं काफ़ी उसमें मदद करते हैं काफ़ी लोगों को समझाते हैं जो भी कई लोग हैं जो नशाखोरी का काम करते हैं दारू गांजा पीके अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हैं लड़ाई करते हैं तो अच्छे से नहीं रह पाते उनको भी काफ़ी समझते हैं इस प्रकार से भी हमें कई लोग हैं जो मदद करते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम है हमारे स्थानीय क्षेत्र में